शारीरिक व्यायाम ऐं योग ॿई हिकु शरीर जो मानसिक स्वास्थ्यु खे सुधारण जे लाइ कम में ईंदो आहे लेकिन ॿिन्हीनि में कोई वधीक मुख्य अंतर कोन्हे शारीरिक व्यायाम जीअण जो कम आहे मुख्य उद्देश्य आहे शरीर जी ताक़तु वधाइण स्टैमिना वधाइण शरीर जी फ्लैक्सिबिटली वधाइण उन खे सुधारण जे कम में ईंदी आहे शारीरिक व्यायाम सां कार्डियो एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग ऐं स्टे ऐं स्ट्रेजिंग जैसे जींअ क्रयाऊं शामिलु हूंदियूं आहिनि शारीरिक व्यायाम जी असां लाभ मिलंदो आहे पहिरीं पंहिंजे शरीरिक फिटनेस वधंदी आहे वेट मैनेजमेंट थींदो आहे ऐं हीअ गुर्दा ऐं दिलि खे मज़बूत करण लाइ में ताक़तु ॾींदी आहे ऐं योगा जो उद्देश्य इहो आहे की शारीरिक स्वास्थ्यु न बल्कि मानसिक ऐं आध्यात्मिक विकास जे लाइ बि थींदी आहे योगा हिकु हॉलिस्टिक अप्रौच हूंदी आहे जंहिं सां शरीर मन ऐं आत्मा खे हिकु साथ सुधारण जो सुधारण ते फोकस कंदी आहे योग जा करण जी आहे की आसान आहिनि प्रणायाम आहे ऐं ध्यानु मुद्रा लगाइणी आहे ऐं बॉडी लॉक्स शामिलु थिअणा आहिनि जंहिं जा अभ्यास अधिकतर ध्यानु ऐं सुषुमा नंदीअ ते जागृत करण जे थींदी आहे योग सां शरीर जी फ्लैक्सिबिलिटी वधंदी आहे बैलेंस थींदी आहे मैंटल क्लैरिटी थींदी आहे ऐं स्ट्रेस जो स्ट्रेस बि घटि थींदो आहे योग सां ऐं इन में आध्यात्मिक शांती प्राप्त करण में वधीक सहायता मिलंदी आहे समर्थन जे हिसाब सां त शारीरिक व्यायाम ऐं योग ॿिन्हीनि जे पंहिंजा पंहिंजा महत्व आहिनि ऐं पंहिंजे ई पंहिंजा फ़ाइदा आहिनि हिननि जे डेली रूटिन में आणण सां पंहिंजे शरीर जी बि स्वास्थ्यु सुठो थींदो आहे ऐं मन खे बि शांती मिलंदी आहे ऐं ख़ुशी मिलंदी आहे त ॿिन्हीनि जा पंहिंजा पंहिंजा अलॻि अलॻि कम आहिनि